अॼु कल्ह कंहिं बि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रवेश यानि एडमीशन वठण जे लाइ छा करिणो पवंदो इहो त ॾुखियो सवाल थी पियो आहे छो त अॼु कल्ह घणो करे जेके टेक्नीकल कोर्सिस आहिनि उन्हनि जे लाइ शुरूआति में प्रवेश परीक्षाऊं ॾियणी थियूं पवनि नीट टीट वग़ैरह त ॿारनि खे उन्हनि जी तयारी करिणी थी पवे जॾहिं कॉलेज में एडमीशन वठिजे थी पयी त उन वक़्ति ॿारनि खे पंहिंजी लास्ट जे का परीक्षा ॾिनी अथऊं उनजा सेर्टीफ़िकेट खणी अचिणा पवंदा आहिनि उनसां गॾु माग्रेशन सेर्टीफ़िकेट खपे मार्क शीट्स खपनि उनसां गॾु लीव स्कूल लीविंग सेर्टीफ़िकेट खपे ईअं सभु बर्थ सेर्टीफ़िकेट खपे इहे सभु असांखे जमा करे कॉलेज जी एडमीशन लाइ ॾियणो पवंदो आहे इहे सभु ॾेई वरी उन में पंहिंजी मार्कुनि जे हिसाब सां उन्हनि जी लिस्ट ठहंदी आहे ऐं उन में जेकॾहिं लिस्ट में असां अची वियासीं त असांखे एडमीशन मिली वेंदी जेके एडवांस एडवांस स्टडी जे लाइ मेडिकल इंजीनिअरिंग वग़ैरह जे लाइ त अलॻि अलॻि परीक्षाऊं आहिनि उहे बि तव्हां खे ॿारहें दर्जे या ॾहे दर्जे खां पोइ जीअं आहे तीअं तयारी करे उन में पास थियणो पवंदो आहे त अॼु कल्ह जा ॾाढी कॉम्पटीशन आहे ॾाढी घणी स्पर्धा आहे जंहिं जंहिं करे ॿारनि खे जाम महिनत करे पंहिंजे पसंदि जो कोर्स चूंडणो थो पए